छोटा छोटा पौधावला पेड़ सब जकराकि किसान सभ रोपै छिए ओ सभमे बन्धा कोबी फूल कोबी बरबट्टी आओर भी बहुत सारा सब्जीके खेती होइ छै जे सबकि जब भी किसान अपना बजारमे बेचऽ जाइ छै तभी अलग अलग प्रकारके समस्या देखैलए पड़ै छै जैसेकि जब कोइ बड़ा किसान जकरा ज्यादा खेत रहै छै ओ सभ बहुत अधिक मात्रामे अपन सब्जी उपजाकऽ लऽ कऽ चलि जाइ छै तऽ छोटका किसान सभके रेट जे सब्जीके पहिले रहै छै ओहिसँ घटि जाइ छै आओर बाहरसँ भी अगर गाड़ीपर लादिकऽ सब्जी सब बहुत अधिक मात्रामे आबि जाइ छै तब जे छोटका किसान सभ बगल अगलके रहै छै ओकर सब्जीके रेट बहुत घटि जाइ छै जाहिसँ कि किसान सबके छोटका किसान सबके बहुत समस्या आबै छै